सिंधी भाषा में काई ग़लति फ़हमी न आहे रुगो माण्हू घटि था ॻाल्हायनण हिकिड़ी रिक्वैस्ट आहे मुंहिंजी पूरे सिंधी समाज सां की वधीक में वधीक हिनखे ॻाल्हायो पाण में ॿारनि सां शेयर कयो वधीक असांखे नवनि सिंगर सिंगरनि खे प्रमोट कयो हुननि जा गाना ॿुधो बचड़नि खे बि हुननि जा गाना ॿुधायो त ॾिसो केतिरी सुठी थी लॻे तव्हां ॿुधो छा नालो आहे हिनजो क़ासम क़वाल खे या कमलेश कपूर खे हिननि जा गाननि गाना ॿुधो विद लेटैस्ट सोन्ग सिंधीअ में तव्हांखे ख़बर पवंदी त सिंधी कहिड़ी सुठी लैंग्वेज आहे कहिड़ी मिठास कहिड़ी ॿोली आहे भाषा